हैलो एह् ठेकेदार जी होर बोल्ला ना इत्थां फैक्ट्री दा एह् सिम्बा दा सिम्बा दा ठैकेदार जेह्का बड्डा ओह् भुल्ली गेदा तुगी भुल्ली गेदा मेरा बस बस होर सनाऽ ठीक ऐ तूं तुसें ई फोन कीता ते थुआढ़े लायक सेवा ऐ तां गै फोन कीता तां गै तुसेंगी पता केह् सेवा ते आं दौ चाहिदे ट्रक मिगी हून थुआढ़े कोल असेंगी भंग्ग थोह्ड़े थ्होनी रेता गै थ्होना ठीक ऐ नी ओह् तुस गल्ल गै उऐ नेईं करदे भी ते रेता गै चाहिदा भी दौ डंपर भेजी ओड़े ते पैसे अंऊ तुसेंगी सिद्धे बैंक च पाई देई ओड़गे ठीक ऐ पैसे देई ओड़ां जां दिख्खो भी तुस इंया गल्ल करो चलो अलमारी भेजी ओड़ेओ रेता भेजी ओड़ेओ भेजी ओड़ेओ ठीक ऐ उऐ अपने पराने ठेके दे अड्डे उप्पर रेतीलियै दे कन्नै ओके ठीक